गमलों में बाग़बानी करने की मैंने कोशिश की एक समय मैंने एक छोटे पौधे को लेकर आया और उस पौधे को मैंने गमले में लगाया धीरे धीरे प्रतिदिन उस गमले की मैं देखभाल करते रहा वो वृक्ष धीरे धीरे जो छोटा नन्हा पौधा था वह कुछ समय बाद बढ़ते गया बढ़ते बढ़ते मैंने यह अनुभव किया कि उस गमले में से उस नन्हे पौधे को मैंने हटाया और हटाने के बाद एक उचित स्थान पर मैंने उस नन्हे पौधे को लगाया कुछ समय बाद वह छोटा पौधा इतना विशाल बन गया कि एक बट वृक्ष की भांति उसने अपने रूप को निर्मित किया मैं इस प्रकार से अनुभव को बताना चाहता हूँ के कई छोटे पौधे जो हम बाग़बानी में गमलों में लगाते हैं गमलों में लगाने के बाद हम उस छोटे पौधे को बड़ा कर सकते हैं बात इतनी है कि हमें उसकी देखभाल निरंतर रूप से करना पड़ेगा तब वह बड़ा वृक्ष अपने जीवन को निर्मित कर सकता है